जोंनि गामि गामि एरियायाव एबा न'खराव बेफोर बायदि बिजाब बाख्रि गैया थारैनो गैया मानोना बिजाब बाख्रि बिजाब बाख्रि बानायनो थाखाय माने गामियारि ओनसोलफोराव

बारा गुरुक्थ होनायखौ जों नुनो मोना बेसेन होबाङा बिजाब बाख्रिनि गुनखौ जों मोनथिया नाथाइ आं बिजाब बाख्रि गैयाब्लाबो गोबां बाहेरा बिजाब नायो जेरै जोंनि बर'निनो जारिमिन नट अनलि बर' गुबुन जाथिनि एबा गुबुन जायगानि बेफोरनि जारिमिनफोरखौबो आं फरायो फरायनानै मोजां मोनो गोदोनि जाथाइफोरखौ नाय जाथाइफोरखौ फरायनानै मोजां मोनो आरो खन्थाइ रायथाइ बेफोर जाय थुनलाइयारि सिबिग्रा बिसोरनि खन्थाइ रायथाइफोरखौ फरायनानै जोबोर मोजां मोनो मानो होनोब्ला बिजाब फरायनानै गोबां गियान एबा सोलोंथाइबो जों सोलोंनानै लानो हायो जेराव गावनि गोसोजों मोनदांहरै मोनदांस' मोनै माखासे गियानफोरखौ जों गुबुननि गुबुननि खन्थाइ एबा रायथाइफोरनि गेजेरजों जों मोननो हायो जेरै गोबां खन्थाइगिरि एबा रायथाइगिरिफोरानो गोबां रोखोमनि आयदा लानानै खन्थाइ लिरो जेराव मोनाबिलि मोनाबिलि समखौ लानानै लिरो फुंनि समखौ लानानै लिरो जेराव जायखौ आं मोनदांस' हरा एबा बुजिस' हाया बेफोरबायदि रावफोरखौ बै खन्थाइगिरि एबा रायथाइगिरिफोरा लाबोनानै लिरनानै फोसावो बेफोरखौनो फरायनानै आं मोजां मोनो एकसुइलि आं बांसिन खन्थाइ रायथाइखौ फरायनानै मोजां मोनो मानो होनोब्ला फराइसालियाव गोबां रोखोमनि आयदा मोनो जेरै सानखान्थि बिगियानारि बेफोर बायदि बेफोरबायदिखौ फरायनानै जेब्ला बायो एबा गोसोफोरा बोरैबा जायो अब्लाना बेफोर बायदि रायथाइ खन्थाइफोरखौ फरायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनो जाय खन्थाइगिरिफोरा गावनि गोसोनि सानस्रिजों दिहुन्नानै गुबुननो फोरमायनाय एबा गावनि गोसोनि मोनदांथिखौ लाबोनानै गुबुननो फोरमायनानै गोजोन्नाय मोनो बैसोरनि गोजोन्नायनि बैसोरनि गोजोन्नायनिफ्राय आं बांसिन गोजोन्नाय मोनो बिसोरनि सानस्रि एबा फुंखाफोरखौ फरायनानै मानो होनोब्ला जोंनि गोसोआ बैसोरनि बायदि मोनदांस'नो हानाय एबा बैसोरनि बादि बोखांबोनो हानाय माखासे थाखोमानाय राव माखासे दोनखुमानाय रावफोरखौ जों बुरखांनानै लाबोनो हाया बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लाबो लाबो खन्थाइ एबा रायथाइफोराव थिस'नो बेफोरखौनो फरायनानै एबा नायनानै गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो गोबाङानो आरो जारिमिन जाय जाय समाव जों गैयामोन बा जाय समाव जों मिथिया मिथिबोयै नुबोयै बेफोर जाथाइखौ लिरनानै गालांनाय जेरै सिगांनि समाव जों गाव बर'जों बर'नो गोबां सुथारलायनाय दान्थारलायनाय बेफोर बायदिनो गावनि बिदा बिफंजोंनो दानथारलायनाय सुथारलायनाय बेफोर बायदि जाथाइ जाबोदोंमोन बैफोर बायदि जाथाइफोरखौबो जाय बुजिनानै एबा इयुनाव नांगोन एबा उनाव गथ'फोरनो फोरमायनानै होगोन बेफोर बायदि सानस्रिजों सान्नानै लिरनानै दोनदोंमोन जायगानि नाम सम बैफोरबायदि सुबुंनि मुंफोरखौ जाय बायदिया लिरनानै दोनदोंमोन बैसोर बायदिनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर मानो होनोब्ला बैसोर बायदि सुबुङा लिरनानै दोनामोनब्ला दिनैनि समाव जों मिथिनाय नङामोन जे माब्ला समाव मा जादोंमोन बबे समाव बर'आ गुबुनारिफोरजों नाख्रेबजादोंमोन एबा बबे समाव जों गावजों गावनो जुजिलायदोंमोन गावजों गावनो दानथारलायदोंमोन बेल' नङा

जोंनि भारत हादरखौ नायोब्ला इंराजफोरजों नासयजानानै दोनजानाय इंराजफोरनि सिङाव थानांनाय मानि जाहोनाव थादोंमोन माबोरै जादोंमोन बैफोरखौ जाय लिरनानै दोनदों लिरनानै गालांदों बैफोरखौ जों फरायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनो मानो होनोब्ला बैफोर समखौ बैफोर समा जोंनि थाखाय जोबोर जारिमिनारि जायखौ जों फरायनानै समाव मेगनाव मोदैबो गयो एबा गोसोआ दुखु मोनो बैफोर समावनो बैफोरबादि खालामजादोंमोन जों भारतनि सुबुंफोरा बेबायदिनो थिग जोंनि बर' हारि बेखौबोदि गुबुनारिफोरा नाख्रेबनानै दोनदों एबा नासयनानै गालांदों बेफोरखौबो लिरनानै दोनलांनाय जारिमिन बबेबा जायगानि बबेबा दख'रानि बबेबा मोनसे खरलब जायगानि एबा जों गोदो हाग्रा सिफायनानै हादान सिफायनानै राज्यो जानाय बैफोर समखौ लिरनानै गालांनाय बैफोर समखौ गोसोखांथि महरै दोथाबनानै गालांनाय बिसोर बायदि सानस्रिनि मानसिफोरखौ गोसो गोरबो अरायबो मान खालामो मानो होनोब्ला जारिमिन बेफोर बायदि जारिमिना जोंनि गामि एरिया गामि एरिया एबा न'खरफोरनि बिजाब बाख्रियाव थानांगौ नाथाइ जोंनि गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि बिजाब बाख्रिखौ जेबो गोनांथि होन्नानै साना टाउन सहरफोरावबो जोबोर खम नुनो मोनो बेसेन होनायखौ जों बारायै नुनो मोना